आंथ' बिफां जेनेबा लाइफां आरो बेन्दोंफोरखौथ' बहुत गायो माने बिबारनि लाइफां आरो बिदिनो मानबायनाय जेनेबा बेन्दों फुल बिदिखौ माने जेबो गायनाय गायनोबो मोजां मोनो गायनानैबो आरो माने गोसोखौ मोजां मोनो आरो जेनेबा बिबारफोरा जेरै र' गोमो गोथां जेनेबा गोबां रोखोमनि जि गाबनि जेनेबा बिबार बारो बेफोरबायदि बिबारखौ गायनानै आङो जोबोद मोजां मोनो जेरै बिबार गायनायाव समाव जेनेबा माब्लाबा जेनेबा बबेबा बिबारफोरा बि बिबारनि बिफांफोरा जेनेबा थाबैनो दैनि आंखालावबो जेनेबा रानज्रबलाङो बबेबा बबेबा जेनेबा बिबारनि लाइफां जेनेबा लाइफांफ्रा जेनेबा थाबैनो माने गोरलै माबायाव गायना दोनबानो माने बिफाङा माने जेनेबा गोरलैयैनो माने रज'यो आरो खिसुमान जेनेबा लाइफांफोरा जेनेबा जोबोद माने खाथिनि दङना जेनेबा जोबोर माने जेनेबा जोथोन लानो नांगौ जायो जेरै दैनि हासारनि गोबोर हासारनि गोनां जायो बेफोर बायदियाव जुदि दै जुदि होनो हायाबाबो लाइफांफोरा मानि रानज्रबलांफिनो समनि सम मथे माने दै आरो हासार जेनेबा दैखौथ' जेनेबा सानफ्रोमबो लाइफां गायनायनि उनाव जेनेबा होनो नांगौ जायो नालाय बिखायनो माने दैखौ माने होथारनांगौ जायो बिदियै नो दै मोनबा माने खायसे लाइफांफोरा माने जोबोर मोजां जायो आरो बिदि